मध्य प्रदेश लोकप्रिय एक्टिविटी और एडवेंचर इस्पॉर्ट्स के लिए बहुत ही सुंदर जगह है मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ आप कई ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के साथ साथ होने वाली कईं एक्टिविटी एडवेंचर भी कर सकते हैं पर्यटक यहाँ मंदिरों स्मारकों नेशनल पार्क की यात्रा भी आसा आसानी करते हैं यहाँ पर एडवेंचर के कई इस्पॉर्ट्स हैं जैसे पंचमढ़ी खजुराहो अमरकंटक इंदौर इंदौर में जैसे सिमचा पार्क और और भी बहुत सारी है मध्य प्रदेश में ऐसी जगह हैं जहाँ पर एडवेंचर किए जाते हैं यहाँ पर एडवेंचर में ट्रैकिंग रोक क्लाइमींग इस्पॉर्ट्स क्लाइमींग कैंपींग माउंटेन बाइकिंग और और जीप लाइनिंग जैसी अनेकों एडवेंचर किए जाते हैं यहाँ ट्रैकिंग के साथ साथ अनेकों मंदिरो स्मारकों पे जाया जा सकता है जहाँ नदी झरने भी आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ सुंदर सुंदर नदियों के घाट हैं यहाँ पर रह कर आपको बहुत शांति मिलेगी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घूमने की जगह है जहाँ पर देखकर अपने मन को शांति मिलती हैगी और यहाँ की जो पर्वतरोहणी है वो भी वो देखने लायक है जैसे इंदौर के पास में कालाकुंड है वहाँ पर भी ऐडवेंचर एक्टिविटी होती है केंप अधिकतर कैंप लगते रहते हैं भारत इस्काउट गाइड के और और और भी बहुत सारी ऐसी चीजे़ं हैं जहाँ पर आपको एडवेंचर के रूप में एक्टिविटी ट्रैकिंग वगैरह मिलेगी